भैया सेकेंड हैंड फोन बेचदे तुस अच्छा अच्छा एक्चूअली में इक्क सेकेंड हैंड फोन खरीदना हा ते तुस मिगी सनाई सकदे कि तुस कोह्का केह् कंपनी दा थुहाड़े कश फोन कोह्का कोह्का ब्रांड दे न ते उं'दी केह् केह् कंडीशन ऐ रेंज में इ'यै छे सत्त ज्हार धोड़ी तुस मिगी मिगी वीवो दा ऐ फोन तां सनाओ ते उसदी बैटरी कनेही ऐ बैटरी दा केह् सिस्टम बैटरी बैटरी दा चार्जर बगैरा सब ठीक न कंडीशन च ऐ निं ऐ ओह् अच्छा अच्छा ते कैमरे दा पिक्सल केह् ऐ उसदा ते तुसें केह् नांऽ केह् नांऽ ते फ्ही बड़ा मतलब कि बड़ा मैंह्गा एह् दिक्खो आं घट्ट रेट निं होई सकदा इसदा ते इस च फॉल्ट केह् ऐ ते फॉल्ट केह् ऐ इसदा

अच्छा अच्छा एह् हल्का इ'यां थुहाड़े कोल ओरिजनल निं ऐह्मे आई चलो ठीक ऐ फ्ही उसी गै डन्न रक्खो फ्ही कल अ'ऊं आइयै लेई जाह्गी आं नेईं पुज्जी जानी ऐ फ्ही शामीं कशा पैह्लें पुज्जी जाह्गी में इन्ना टाईम नन्ना लाना चलो ठीक ऐ ठीक ऐ खरी फ्ही